اتر پردیش میں تعلیمی نظام ناكافی انفراسٹریكچر كے بہت سے مسائل ہیں ان سے نمٹنا كافی مشكل ہے لیكن اگر ایمانداری كے ساتھ تمام وسائل اور تمام اسكیمیں طالب علم اور عوام تک پہنچا دی جائے تو ہم ان پریشانیوں سے نكل سكتے ہیں اور جو مسائل اور دقتیں پیش آ رہی ہیں ہم ان سے آسانی سے نمٹ سكتے ہیں